देखो किताब का ऐसा है कि हम किताब टारगेट करते हैं कि हम पंद्रह दिन में पन्द्रह टॉपिक खतम करते हैं उसकी स्टडी होती है कि एक दिन में हमें आठ घंटे पढना है और चार घंटे उसे विडियो देखना है उसके चार और आठ घंटे कंटिन्यू पढ़ते जाना है तो पंद्रह दिन तक के धीरे धीरे धीरे धीरे करके पूरे किताब को खतम करना है और वैसे छोटी किताब या कहानी की किताबें हैं तो उनको एक या दो दिन में खतम कर देना है किताबों से पढ़ने से बहुत कुछ अनुभव मिलता है बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है जैसे कहें कि प्लासी का युद्ध हो या बक्सर का युद्ध हो उन्नीस सो सैतालीस की लड़ाई हो आदि चीजें ये सब चीजें किताबों से ही हमें पता चलता है कि देखो ये चीजें हुई थी पहले किताबों पढ़ने का ऐसा है कि मोटिव कि सबसे बेस्ट चीज किताब होती है कि उसके उससे हमें सभी चीजें मिलती हैं और मैं तो पन्द्रह दिन में पन्द्रह टॉपिक कम्पलीट करता हूँ जैसे एक एक टॉपिक के पन्द्रह याने आठ पेजेज़ हैं तो वो आठ पेजेज़ को एक दिन में मैं खतम कर देता हूँ उसी प्रकार पंद्रह दिन में मैं एक टॉ एक किताब को पूरा खतम कर देता हूँ